जय झूलेलाल असांजे समाज में पहिरियों छोकिरीनि खे पढ़ाई लिखाई करणु न ॾींदा हुया हाणे हुननि खे छूट मिली आहे के असांजे छोकिरियूं पढ़ी लिखी करे पंहिंजे पेरनि ते बिहनि छोकिरनि सां कंधे में कंधो मिलाए करे हलनि ऐं असांजे समाज जी छोकिरियूं जाइफ़ू अॼु ॾाढे वॾे पोस्ट ते पद ते पहुची वयूं आहिनि असांजी प्रेसिडैंट आहे उहा बि हिकु लेडीस आहे जाइफ़ा आहे ऐं असांजे क्षेत्र असांजे समाज में अ छोकिरीनि खे अॻिते वधण लाइ प्रोत्साहित कंदा आहिनि बेटी बढ़ाओ बेची बेटी बचाओ अ ॾाढो अञा उत्साह कंदा आहिनि